हलो आप कार मैकेनिक बोल रहे हो हाँ भैया यह मेरी गाड़ी है कार ये जन मरूती जेन हाँ यह थोड़ी गड़ बड़ हो रही है इसकी जो पार्किंग लाईट है वह ख़राब हो गई है और आगे के टायर में आवाज़ आ रही बहुत सारी और बुशिंग वग़ैरह हाँ हाँ आगे वाले में ड्राइव हाँ ड्राइवर हाँ

नहीं सीधे चलने में भी आ रही है और बे टर्न करने में भी आ रही रेगुलर आ रही आवाज़ हाँ हाँ वह पार्किंग लाईट भी उसकी ख़राब हो गई है और बुशिंग वगेरह चेक करने हैं उसके

मुझे पाँच छः घंटे में ठीक कर दोगे कार आप

ओके कितना टाईम लगेगा यह नहीं बता पाओगे आप

पेट्रोल गाड़ी है तो इसका नहीं फ्लेयर के टाईम जब स्टार्ट करो तो प्रोब्लम करती है थोड़ी हाँ काफ़ी टाईम लगाती है स्टार्ट होने में हाँ तो इसका हाँ तो ख़र्चा लगभग कितना आएगा इसमें

फिर तो बहुत ज़्यादा ख़र्चा आ जाएगा ना तो मैं गाड़ी तो मैं आपका गैरेज कहाँ पर है तो इतनी दूर तो गाड़ी नहीं मैं ला पाऊँगी हाँ ठीक आप मैकेनिक को भेज देना हाँ जब लड़का आएगा तो काल कर देना मैं पता बतादूँगी ठीक कितने बजे तक आएगा मकेनिक हाँ ठीक है फिर मैं कल काल करती हूँ उसको भेज देना आप फिर ठीक जी